एह् सोआल मिगी इंडिया इंडिपैंडैंस मूवमैंट दे उप्पर पुच्छेआ गेदा ऐ असें इंडिया इंडिपैंडेंस मूवमैंटां जेह्ड़ियां मतियां जैदा होई दियां न असें गी इंडिपैंडैंस उन्नी सौ सन्ताली गी थ्होई ही अंग्रेजें थमां जि'नें अंग्रजें सौ साल रूल कीता हा जेह्ड़ी मश्हूर मूवमैंट ओह् न इक गदर मूवमैंट जेह्ड़ी उन्नी सौ तेरां च होई ही होम रूल मूवमैंट उन्नी सौ सोलां च होई ही कैबिनट मिशन प्लान जेह्ड़ा उन्नी सौ छियाली च आया हा इंडियन इंडिपैंडैंस ऐक्ट जेह्ड़ा उन्नी सौ सन्ताली च हा इक बड़ी मश्हूर मूवमैंट ही जेह्ड़ी महात्मा गांधी हुंदे पासेआ लीड़ कीती ही जेह्दा नांऽ सिवल डिसओविडैंस मूवमैंट जेह्ड़ी उन्नी सौ त्रीह् च घटित होई ही इसी दांडी मार्च दे नांऽ पर बी जानेआ जंदा ऐ होर इंडिया इंडिपेंडेंस जेह्ड़ा ऐ ओह् असें गी मती सारी मुश्कलें दा सामना करने दे बाद असें गी थ्होई दी एह्दे च मते सारें लोकें जेह्की कुर्वानियां दित्ती दियां न किश फ्रीडम लीडर बी ऐहे ते होर किश आम जनता बी ही जेह्ड़े मते मती सारी जेह्डी आम जनता उ'नें बी अपनी जान जेह्ड़ी गोआई दी ऐ और इंडिया जेह्ड़ा ऐ ओह् सुन्ने दी चिड़ी बी खोआंदा ऐ इंडिपेंडेंस दे पैह्ले मतलब कि अंग्रेजें लोकें इत्थै आइयै इन्ना रूल कीता हा कि मता सारा जेह्ड़ा खजाना हा ओह् अपने देश लेई गे हे और इंडियां जेह्ड़ा ऐ एरिया वाइज बहुत जैदा हा अंग्रेजें शा पैह्लें मता हारा एरिया जेह्ड़ा इंडिया दे अंदर हा ओह् इंडिपैंडैंस दे बाद च एह् बक्ख बक्ख हिस्सें च बंडोई गेआ जि'यां पाकिस्तान श्रीलंका बंगलादेश नेपाल हस्सी जा'रदी कोई गल्ल नेईं और इंडियां गी इंडिपैंडैंस देने आस्तै मते सारे जेह्ड़े अलग अलग दल हे ओह्दे च दो जेह्ड़े मश्हूर हे इक नर्म दल इक गर्म दल नर्म दल च लाल बाल नर्म दल च महात्मा गांधी होर हे और गर्म दल च लाल बाल पाल हे लाल बाल पाल जेह्ड़े तिन्न फ्रीडम लीडर हे जि'नें गी लाला लाजपत राय बाल गंगा धर तिलक दे नाम कन्नै जानेआ जंदा ऐ बस यार में निं होर पढ़ोंदा